پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے میرے لیے بائکنگ کو متأثر کیا ہے کیوںکہ پہلے جہاں میں لمبے وقت کے لیے بائکنگ کرتا اور چلانا پسند کرتا تھا اب اسے کم کر دیا ہے کیوںکہ اس کے بڑھتے ہوئے قیمت کے کارن میں اپنی سیونگ میں کچھ بھی بچا نہیں پاتا ہوں اس لیے میں نے اپنی بائکنگ کو متأثر کر دیا ہے کم سے کم جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں یوز کرتا ہوں اور میرے خیال میں ایندھن کا زیادہ استعمال ماحول کے لیے نقصان دہ ہے کیوںکہ اس سے نکلنے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جوکہ کاربن ڈائی آکسائڈ والی بہت سی زہریلے گیسے ہیں وہ ہمارے سارے عالم کو نقصان دہ کر رہی ہے وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ بناتی ہے جس سے گرمی کا ہر سال بڑھنا گلیشیر کا پگھلنا اور بھی بہت سے نقصان ہیں